मां हाणे एस वाय बीकॉम जी पढ़ाई कंप्लीट कई आहे इंग्लिश मीडियम में ऐं मुंहिंजी हिते ई पढाई थी न वई आहे मूंखे अञा अॻियां बि पढ़िणो आहे छो छाकाणि त पढ़ाईअ जे बिना असांजे भविष्य में कुझ बि कोन्हे पढ़ाई मां असांखे हिकु सुठी रौशनी मिलंदी आहे जंहिंजे ज़रिए असां अॻियां सुठो कमाए सघंदा आहियूं पहिरीं मां पढ़ाई में जाम सुठी हूंदी हुअसि पर जीअं जीअं मुंहिंजो दर्ज़ो वधंदो वियो तीअं तींअ मुंहिंजो केॾे सब्जेक्टनि मां इंटरस्ट घटि लॻंदो जीअं त मूंखे साइंस हिस्ट्री सिविक्स जोग्रोफी न वणंदो हुओ ऐं मैथ्स मूंखे जाम वणंदी हुई छोकी हुन में अलॻि अलॻि फॉर्मूलास हूंदियूं हुयूं उहे मूंखे सम्झण में जाम मज़ो ईंदो हुओ हुन खे करण में बि मूंखे जाम मज़ो ईंदो हुओ